السلام السلام علیکم کہیے کلام بھائی کیسے ہیں حال خبر خیریت الحمد للہ میرا بھی بہت بڑھیا ہے ہماری کمپنی میں نیا مال آیا ہے کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بکنگ بکنگ کر دیں اس لیے کہ آپ ہمارے پرانا کسٹمر ہے اس لیے میں چاہا میں سوچا کہ آپ تک یہ بات پہلے پہنچا دوں جی بہت بڑھیا ہے بہت اچھا ہے مارکیٹ میں خوب چل رہا ہے بس بس ایک پیٹی پر آپ کے لیے دس ہزار پڑے گا جی جی جی زیادہ نہیں نا ٹھیک ہے آپ اپنا آدمی ہیں آپ جان ہی رہے ہیں ہمارے بارے میں آپ کو دھوکا کیسے دے سکتا ہوں آپ کو میں جی ٹھیک ہے آپ کے لیے کتنا بولے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا

ہاں ہاں اس کے لیے آپ بے فکر رہیے وہ کر دوں گا

ٹھیک ہے السلام علیکم و علیکم السلام